कला चित्र जा जेके विषय आहिनि उहे पंहिंजी रुचियूं ऐं भावनाऊं सां जुड़ियल थी सघनि था कला चित्र जा जेके विषय आहिनि उहे कुदिरत सां माण्हुनि जे अनुभव सां ऐं वर्तमान वक़्ति जी जेकी घटनाऊं आहिनि उन्हनि सां जुड़ियल बि थी सघनि था मूंखे त कुदरत जे नज़ारनि जा चित्र ठाहिणु ॾाढो वणंदो आहे छो करे अॼु जे ज़माने में माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजे कमनि में ई मुंदियल आहिनि ऐं उहे कुदरत जे नज़ारनि जो मज़ो न वठी सघंदा आहिनि मां पंहिंजी कला चित्र में कुदरत जा नज़ारा ठाहे माण्हुनि खे कुदरत जे नज़ारनि सां मिलाइण जी कोशिश कंदी आहियां हिन करे मूंखे त कुदरत जा जेके नज़ारा आहिनि उन्हनि जा चित्र ठाहिण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे